शास्त्रीय गीत गाबिकऽ हमरा गाबैके सौखमे अछि लेकिन सुनबामे हमरा बहुत नीक लागै छलै ओहिमे उतार चढ़ाव ऊपर निचाँ दाव पेँच बहुत नीकसँ छलै आओर जखन ओ गाबै छथिन हारमोनियम या फेर कोनो एहन शास्त्रीय वाद्य यन्त्रपर तऽ हमरा बहुत नीक लागै छलै मुदा गाबैमे तऽ समकालीने ठीक अछि किएक तऽ एहिमे जे छै से उतार चढ़ाव बेसी नहि दै छथिन आओर जतऽ तक छै सुविधाजनक छै किओ भी गाबि लै छथिन बस एतबाटा छै बस कनिटा सुर आ राग बस पकड़ैके काज छै बाद बाकी समकालीन गीतमे तऽ एहन कोनो सरगम या फेर एहन कोनो भारी दाँव पेँच उतार चढ़ाव नहि छथिन पिच वगैरह सब नहि छलै पकड़ैवला छलै मुदा शास्त्रीय गीतमे ई बहुत बहुत बड़का प्रचलन छलै जे ई सबकिओ नहि गाबि सकै छलै ओ सिर्फ एहनेटा विशेषज्ञ छलै या फेर कोनो एहन सिखैमे पारङ्गतेटा बस हमरा हिसाबसँ तऽ किएक तऽ समकालीनमे एहन किछु नहि छलै समकालीन गीत आसान छलै शास्त्रीय सङ्गीतके मुकाबलामे शास्त्रीय सङ्गीत बहुत ज्यादा आसान छलै ओहिमे उतार चढ़ाव बेसी नहि छलै सरगम तऽ बहुत कम प्रयोग होइ छलै मुदा आओर सब जे देखल जाइ तऽ शास्त्रीय गीतसँ बेसी नीक हमरा गाएब समकालीने गीत लागै छलै